یوں تو مہاراشٹر میں بڑے امتیازی مقامات اور عبادت گاہیں خواہ مندر ہو مسجد ہو یا آشرم کئی ساری ہیں جن میں سے چند مشہور مثالیں درج ذیل ہیں مسجدوں میں جامع مسجد واقع ممبئی جامع مسجد واقع ناگپور مکہ مسجد حیدر آباد اورنگاباد کا بی بی کا مقبرہ مندروں میں مہالکشمی مندر ممبئی شرڈی کا سائی بابا مندر رام مندر واقع ناشک دیما شنکر مندر واقع پونے آشرموں میں سائی بابا سنستھن آشرم واقع شرڈی رام کرشن مشن آشرم ممبئی آنند آشرم مہراباد اور پونے کا اوشو آشرم وغیرہ ہیں